बतैऔ आओर हाल समाचार आओर खेतीबाड़ी आओर कोना चलै छै खेतीबाड़ी आओर कोना चलै छै हुँ खाली अल्लुए करै छिए हरा सब्जी नहि करै छिए कहलिअऽ जे ओन्ने कोबी आओरके रेट कोना छै ओ नहि ओहिसँ बेसी हिआँ महगा दऽ रहल छै वएह चलिते पुछलिअऽ आओर आलू पिआज आओर कोना छै आलू पिआज आओर हँ उँ खेत आओरमे कि कोना कएने छलऽ जे फसल आओर कोना ठीक छै ने दऽ वएह खाद ताद नहि छिटने छलहो तऽ पालावला एस्प्रे नहि कएने छलहो अँ नहि तऽ पालावला एस्प्रे करितहो रहै तऽ आलूके नहि ने अथी फसल खराब होइके छलै से तऽ बात सही छै आब एगो आदमी एक्केगो चीजपर लागल रहतै तऽ थोड़े ने ओ ओहिसँ काम चलैवला छै सबचीज ने देखैके पड़ै छै हुँ हँ नहि हमहूँ सोचै रहिए जे चलि आबै छिए गामे आब हिआँ कि बतैअऽ सब्जी उब्जी आओरके पूरा रेट एगदम भागल छै हँ हँ आबि रहल छिए छुट्टी मिलै हइ ने तऽ चलि अएबै जल्दी चलि अएबै हुँ आबि जेबै दुइ चारि पाँच दिनमे चलि अएबै कि करबै हिआँ रहिकऽ कि करबै कामे नहि छै तऽ कि करबै अपन गामेमे चलि अएबै अपन खेतिए बाड़ी करबै ठीक छै तऽ जल्दिए आबि जएबऽ ठीक हइ तऽ रखै हिअऽ